जींस हम जींस खरीदैत छी लेकिन अगर ओ अच्छा क्वालिटीके नहि भेल तऽ एक से दू धूआइमे ओकर रङ्ग चलि जाइत छै आ ओएहमे बढ़िआँ जींस लियै तऽ बढ़िआँ बात होइत छै ओकर रङ्ग नहि गेल आर तऽ अगर सस्ता क्वालिटीके जींस लेबै तऽ ओकर तऽ तुरंत रङ्ग झरि जाइत छै